हेलो संजय बेकर्स बोलिए संजय बेकर्स से बात कर रहे हैं बोलिए जी जी हो जाएगा मैम एगलेस चाहिए या एग वाला चाहिए जी कितने किलो का केक चाहिए मैम पाँच किलो का तो ये कहाँ भेजना है जी ठीक है मैम ये ठीक है मैम पेमेंट ऑनलाइन करेंगे कि कैश ठीक है मैम हम क्यू आर आपको ऑनलाइन भेज देते हैं आप पेमेंट कर दीजिए उस पर पाँच हज़ार रुपये मैम डिस्काउंट तो ख़ैर अभी हमारे यहाँ कोई नहीं चल रहा है लेकिन आप अगर हमारे क्या रेगुलर कस्टमर हैं तो आप एक काम करिए आज आप साढ़े चार हज़ार रुपये कर दीजिएगा पाँच सौ रुपये आपके डिस्काउंट के तो मैम इसी चक्कर में तो हम आपके लिए डिस्काउंट दे रहे हैं कि आप पाँच सौ रुपये हम ने डिस्काउंट वैसे ही कर दिया ऑलरेडी अच्छा रुकिए ज़रा अभी मैं चेक कर लेता हूँ ये एक काम करिए आप चार हज़ार रुपये पेमेंट कर दीजिए इसका ठीक है इतना हो पाएगा इससे कम नहीं हो पाएगा ठीक है मैम तो आप एड्रेस नोट करवा दीजिए मैं आपको केक डिलीवर करवा दूँगा जी बोलिए जी नारियल खेड़ा ठीक है मैम थैंक यू सो मच